जी जय झूलेलाल मां इहो ॿुधाइणु चाहींदो आहियां की हा असांखे नल जो पाणी मिलंदो आहे असांजे नल जे पाणी ॾाढो ई ज़्यादाह ज़रूरतमंदि आहे जो की असां उन जे नल जे पाणीअ जो ॾाढो ज़्यादाह उपयोग त करे सघूं सही सही जीअं की असां कम जो कम में पाणी जो उपयोगु थींदो आहे ठीकु आहे और पीअण लाइ पाणी जो उपयोगु थींदो आहे रोटी ठाइण लाइ पाणी जो उपयोगु थींदो आहे अगरि इहो नल जो पाणी अचणु बंदि थी वञे त सभु माण्हू मुंझी पवंदा पहिरें ज़माने में जेमहिल पाणी घटि ईंदो हुओ उन टाइम ॾाढा माण्हू मुंझी पवंदा हुआ उहा ई त इन में चवणु चाहियूं की नल जो पाणी ॾाढो ज़्यादाह ज़रूरी आहे और इहो पाणी साफ़ बि हूंदो आहे ताज़ो बि हूंदो आहे स्वच्छ बि हूंदो आहे जेको सभिनि लाइ अस असरु कंदो आहे जीअं जंहिंजा घर में बोरिंगूं आहिनि उहे ॾाढा माण्हू परेशान रहंदा आहिनि कोड़े पाणीअ मां पर नल जो पाणी अहिड़ी कोई बि तकलीफ़ न ॾींदो आहे उहा सॼो मिठो स्वच्छ और साफ़ु हूंदो आहे जेको असांजी ॾाढी ज़्यादाह असांखे मदद कंदो आहे असांजे स्वास्थ्य ठीकु रहंदो आहे ऐं पाणी त आहे ई सिहत लाइ ज़रूरी इन लाइ नल जो पाणी सभिनि लाइ ज़रूरी आहे और सभिनि लाइ सही आहे उहा कंहिंजे लाइ बि ख़राब न आहे या कंहिंजे लाइ बि बीमारीअ लाइ कारण न ठहंदो आहे